हाँ हाँ हाँ जी सर अच्छा

देखिए इसमें भाई साहब तो येही है कि आप एसो आप अगर हमारे थ्रू चल रहें हैं तो इसमें तो आपका ऐसो दस हज़ा र के आस पास ख़र्चा आपको हा पाँछो जगह दस हज़ार के आस पास आपको ख़र्च बैठेगा

घूमने के लिए

पंद्रह से बीस हज़ार रुपया आपको लग सकता है

और सो सुविधा है सो यही सुविधा है इसमें देख लीजिए आपको इसमें किसके साथ चलना है

गाड़ी है सो अपना है सो फ़ोर व्हीलर हो जाएगा स्कार्पियो उसमें उसमें सो आपको ऐसे सुबह के नाश्ता मिलेगा चाय मिलेगा और खाना भी ऐसो उसमें हाँ उसमें सो खाना भी मिलेगा आपको

रहने हाँ रहने का ऐसो आपको ऐसो होटल मिल जाएगा उसीमें आपका दस हज़ार भी फ़िक्स किया गया है ना आपका

हाँ दस हज़ार में आपको आ जाएगा आप ऐसो लाल क़िला चलिए और ताज महल चलिए और इधर से काली अस्थान कोलकाता हो गया वहाँ का भी है आपका वहाँ भी चल सकते हैं अपना ही जो है सो मतलब जो मतलब सर्विस है ना अपना थोड़ा सा आगे से कम लेते हैं इसी से हम ही ताकि कहाँ पे घूमना है आपको अच्छा दिल्ली में पूरा घूमना है आपको दिल्ली में घर जाना है आपका वैसे हो जाएगा हाँ हाँ नहीं उसमें नहीं उसमें ऐसो तो आप उसमें जाइएगा तो उस जगह पे आपका हम बता दें आप जैसे दिल्ली में घूमिएगा तो दिल्ली में तो उतना बचत में नहीं हो पाएगा ना उतना रुपय में नहीं हो पाएगा उसमें आगे हाँ

ठीक है